नहीं मैंने ऐसी कोई भी कोशिश नहीं करी जिससे कि किसी भी गेम को मॉडिफ़ाई किया जा सके क्योंकि मुझे गेम खेलना पसंद है ना कि उस में बदलाव करना क्योंकि मैं जैसे कि क्रिकेट खेलता हूँ मेरा शौक है क्रिकेट खेलना उस में भी जो भी नियम बनाए गए हैं वो मुझे सब अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि उन नियमों को बदला जाए या क्रिकेट को और मॉडिफ़ाई किया जाए और इसी तरह से जो दूसरे गेम हैं उन में भी मैंने ऐसा नहीं सोचा कभी के उनके नियम बदले जाएँ उनको और मॉडिफ़ाई किया जाए या फिर ऑनलाइन जो गेम चलते हैं उनको भी कभी मॉडिफ़ाई करने की मैंने कोशिश नहीं की